हेल' नै दासो खोना फैदों ए हानसै जोंहाबो औ औ औ जोंहाबो

एद उल्थां फाल्थां जाबाय बोथोरानो आंहाबो बिदिनो जादों खोथिया गदाय जाबाय ना खोथिया गदाय जानानैनो एखेबारे उन गायनांबाय हानाया हासिगोन बावला आर बे मोजाङै नो दङ नै दा अखा हादेर बावबाय बेजों एसे थायो ना थाया दुब्लियाव गामोन थांसै दे ओमफ्राइ नै आरबाव मा जाबाव लायखो माने माइ गाइखांबानो आरो फाथो दाननांगौ जालायबाय जोंहा फाथोबो दङ औ औ साख्रिबो जोबबाय नालाय औ फाथो दाननां औ औ फाथो दाननांगौ लाय माइ हाबानो फाथोआबो गुवार थार है रिथियार नि थाखाया जाजोब्बाय गैला स्लद स्लद थांथारो दानि दराव माबा नाम माखासे मुजिरा होनांगौ खामला होनसै हाब आर बेलाय आगोल आवलाय मैसा दांबाय फोबाय एउहोबाय ओरैनो थांखा जोबो थाखाआनो मोना खामब्ला खरसावनो थांखा जोबो सय बिगा फोदां माबाखौ जि आर अ फाथो मोजां जादों जानायालाय आदफुद साथफुद गोजौ मोजां जादों गिदिर गिदिर थार लाबा बिदिनोसै खस्थ' आं थांलाय बाय हनै खस्थ'नि थाखायनो जारला मावग्राबो न'आव गैया

औ औ औ देनां फाथो सुखांब्ला सेरनायथोखौ ट्राख गंसे होफैगोन आं नोंनो है अर सायनो होफैगोन आङो अर सायनो होफैगोन ए होनबालाय मा खालाम बावनो दे एथ एथ'बुरजा फाथो सेरनाखौ मा खालाम नांगौ आंलाय सावगारनानै गारनोसै फानलानोसै

गामिआव बो बिदिनोसै गेससो बाहाय जोबबाय ना गामिआवबो

बावबो नांबावलासो

मोजाङै दं ए दे दे बिदिब्ला लाय जोंहाबो ओरैनो जाब जुबैनो दङ दे बिदिबा गाइनाय फुनायफ्राल' जोबथोंसै दे जाहै जाहै है दंखायो दावला खासिया माब्रैसो दे दे नांगाल जांख्राआव औ औ औ औ माइया माखासे गाइखानाया मोजां जाबाय नै दा गायनायासो दै बारानि थाखाय थाबथादों लाय औ औ औ बिदिनो खालामसै दे बिदिबालाय औ दे